मेरे लिए सबसे मुश्किल खाना जो बनाना था मक्का की रोटी मक्का की रोटी प्रयास करते थे लेकिन हमसे नहीं हो पाता था मिट्टी को सान करके सीखे और धीरे धीरे करते करते करते करते उसे बार बार करते थे तो वो टूट जाता था और उससे हमको अनुभव मिलता जाता था ज़्यादातर उसके बाद हम प्रयास करते करते जो है उसको बनाना सीख गए मक्का की रोटी अब बहुत अच्छा बना लेते हैं बड़ा बड़ा बना लेते हैं